आं हां हांव हांव सुचिता उलयता तुमी मीना न्ही हां तुमी तुमीच न्ही ती मिरसांगो विकता म्हणटा ती आं म्हा हांव सद्द्या पणजीसान उलयता आनी म्हाका काणकोणची कामटा मिरसांग सामकी फामाद अशी आयकलां हांयें आनीक म्हाका सद्याक ती रूच आयला खावपाची सो तेका लागून तुमी विकता तशें आयकलें म्हणून तुमका तुमगे नंबर मेळलो म्हाका फोन मारलो तुमका म्हाका कामटा मिरसांग कशी पडटली चौदाशीं म्हाका एक सात आठ किलो जाय आशिल्ली म्हाका म्हळ्यार खावपाक गे ती घरा कडेन हय तें मात सारकें गे पूण आमकां घेतल्यांचेंय मात्शी विचार करपाक जाय न्ही हय तर आसा पूण म्हाका आनी मात्शी बाराश्यां जावचीना हय सारकें हय म्हळ्यार आमकांय मात्शी काणकोणची कामटाची मिरसांग म्हणटकीर मात्शी रूच सुटली आनी हांये एक फावट खाल्ली गे कडी बरी जाल्ली म्हणटगीर घेवयां म्हणलें

हय जाता जाता जाता बरें आं देव बोरो कोरूं तुका हांव यें धाडून दिता तुमी म्हाका बसीचेर धाडून दिल्यार हरकत ना हांव तुमका हां हय हय हांव ताका फारीक करता तुमी फकत हांव बसीचो नंबर धाडटां तुमकां मागीर मात्शी तेजेर जर धाडून दीली न्ही बरेंच जातलें हय हय जाता हय जाता जाता करता आं बरें बरें देव बरो कोरूं चल